दिक्खो कि अज्ज दा साढ़ा जेह्ड़ा क्वश्चन ऐ कि पैह्लें दी जेह्ड़ी बी साढ़ी लिखत पढ़त होंदी ही पेज़ उप्पर होंदा ही बट अज्ज कल जेह्ड़ा बी कम्म होंदा साढ़ी इक टाकनॉलजी चली पेदी ऐ कंप्यूटर लेई लैओ मोबाईल फोन लाई लैओ जां फिर लैपटॉप लाई लैओ अस ओह्दे पर करने होन्ने पैह्लें केह् होंदा हा कि असें किसे दा फोन नंबर ते होंदे नी हे बट जे कोई फोन बी होंदा हा इक लैडलाईन फोन होंदा हा ते अस इक डायरी लैंदे हे ते डायरी दे उप्पर उस बंदे नां नांऽ लिखदे हे जां फोन नंबर लिखदे हे साढ़े कोल कुसै बंदे दा ऐडरस नी होऐ ते असैं ऐडरस नोट करियै रक्खना पर अज्ज कल केह् होई गेदा ऐ क् टैकनॉलजी बड़ी बास्ट होई गेदी ऐ टैकनॉलजी बड़ी अग्गैं बधी गेदी ऐ अस कुसे दा बी नांऽ सेव करनां नंबर सेव करना कुसै दा ऐडर्स सेव करना अस केह् करनें होन्ने फोन दे बिच्च अस सेब करी लैन्नें होनें ते दिक्को पैह्लें केह् होंदा हा कि असें किसे गी कोई लैट्टर लिखना ऐ जां पत्तर भेजनां ऐ ते अस केह् करदे हे कि पैह्लें अस पेज़ पर लिखदे हे लिखियै फिर अस केह् करदे हे अस पोस्ट आफिस जंदे हे ते दैन्न केह् होंदा हा ओह् पोस्ट आफिस आह्ले फिर अग्गैं भेजदे हे ओह्दे बास्तै किन्नें दिन लग्गी जंदे हे ओह्दे बास्ते तिन्न चार दिन लग्गी जंदे हे फिर अगला बंदा बी केह् करदा हा उस पत्तर दा जवाव पत्तर कन्नैं गे दिंदा हा ओह्बी लिखियै दिंदा हा ते ओह्बी साढ़े तक काफी देर बाद पुजदा हा दिक्खो केह् होंदा हा जवाव ते मिगी जंदा हा बट ओह् काफी टायम लगदा हा ओह्दे बास्तै अज्ज कल टैकनॉलजी ऐ टैकनॉलजी कन्नैं केह् होई गेदा कि जो बी दिक्खो असें कुसै गी मैसज़ लिखेआ मेसेज़ कि'यां बी ब्हटसैप चली पेदे इंस्टाग्राम चली पेदे इमेल चली पेदे इंस्टाग्रम चली पेदे अस केह् करने होन्ने कुसेगी मैसेज़ लिखेआ ते अस उस्सै बेल्लै अगर ओह् बंदा ऑनलाईन होएगा उस्सै बेल्लै स्हानू उस मैसेज़ दा जबाब आई जांदा ऐ दिक्खो अगर असें कुसै दा ऐड्रस सेव कीता ते ओह् बड़ा सौक्खा होई गेदा कि अस केह् करने होन्ने गुगल मैप च जाइयै अस उत्थें अस उस बंदे दा ऐड्रस तुप्पी पान्नें उत्थें तक अस पुज्जी पान्नें होन्ने पैह्लें केह् होंदा हा कि पुच्छी पुच्छी जंदे हे दिक्खो टैकऩालजी च ते अस सेव करी लैन्नेे होन्ने पैह्लें अस प्रापर इक डायरी मेनटेन करदे हे कि इस बंदे दा एह् नाम ऐ और फलानें बंदे दा ओह् नाम ऐ असैं सारें दा नाम ओह्दा फोन नंबर ओह्दा अपनां डायरी च रक्खदे हे ते ओह् डायरी सांभियै बी रक्खदे रेह् अज्ज कल मोबाईल फोन बिच्च अस सारें दा अड्रैस बी सेव करी लैन्नें नांऽ बी सेव करी लैन्नें फोन नंबर बी सेव करी लैन्नें बट केह् होंदा केई बारी होंदा कि फोन दे बिच्च केई बारी साढ़े कोला दा गल्ती कन्नैं डलीट होई जा ते डलीट होई जा ते केंई बारी होंदा अस उसी बापस लेआ पानें केंई बारी अस उसी ओह्दा ऐड्रस जां ओह्दा नाम बापस नेंई लेआई पान्नें ते एह् साढ़े बास्तै बड़ी जादा गलत गल्ल ऐ कि पैह्लें केह् करदे हे डायरी च लिखदे हे ते ओह् केह् करना होंदा सिर्फ डायरी तुप्पनी होंदी ही अज्ज कल फोन नंबर गेआ ते साढ़े कोल उस बंदा दा इक कंटैक्ट होंदा हा ते लेई जादां एह् साढ़े बास्ते बड़ी दुखद गल्ल ऐ कि पैह्लें ्स डायरी यूज़ करदे हे अज्ज कल अस नेंई करदे एह्दे कन्नैं केह् होंदा कि अगर उस बंदे दा कंटैक्ट रेहा ते ओह्दे कन्नैं कंटैक्ट करी पान्नें नेई तां अस कंटैक्ट नेई करी पान्नें पैह्लें केह् होंदा हा कि जेह्ड़े लिखदे हे ओह् बड़ी चंगी गल ही साढ़े कोल अग्गैं बी कुसे दा कम्म आंदा हा अज कल कोई कुसेगी ओह्दा नंबर पता लग्गे गा नेंई तां कियां पता लग्गे गा